हँ हम आउटडोर पेन्टिंग जे छै तकरामे रूचि राखै छियै एहि दुआरे कियाकि ओ जे छै प्रकृतिसँ बेसी जोड़ै छै अहाँकेँ जे छै से जाय कऽ कोनो खुला मैदानमे बैस कऽ चित्रकारी करू जे विभिन्न चिड़ियाके जे छै चहचाहटकेँ सुनू ओकर फैलल पंखकेँ देखियौ ओकर ओ आसमान देखियौ ओकरसँ जुड़ल जे छै अहाँकेँ जमीन पर हरा हरा घास पत्ता फूल सब नजर आबैया तैं एकसाथ अहाँकेँ बहुत सारा डायमेंशन अहाँकेॅं जिन्दगीमे दैया तऽ एहि कारणसँ हमरा इएह नीक लागैया